स'ट्टी ओह् शैल बनी जंदी ही थोह्ड़ी हारी गड़क लग्गनी ते बड़ी शैल बनी जंदी ही इंया में मैगी बनांदी ही जेल्लै में चिर होई जाना खानै गी सोआद बी होंदी ही मसाले पेदे होंदे बिच भला शैल सोआद ते

ते नेईं ता आटा गु'द्दै दा पेदा होऐ ते कोई परौंठियां बनाई लैनियां कोई दौ त्रैऽ बनाई दियां होन ते शैल चलो खाई लैंदा बंदा कोई चिर होआ दा होवै